हैलो भैया तोह्शिब बोलै दे ओ मखीरै आह्ले बोलै दे न भैया मखीर त्यार होएआ ते महाराज केह् रेट ऐ इस टाइम मखीर दा अच्छा अच्छा महाराज फ्ही तां तुस कोई पंज कुआंटल हारा भेजी ओड़ेओ हां ते होर घर बाह्र सारे ठीक हां कोई नी मैं बोलै दे ही बंदे पर उ'नें अजें फोन नी कीता ऐ कोई जिल्लै फोन करदे मैं तुसेंगी सनानां फोन करियै पूरा कन्फर्म उ'नें केह् जेह्ड़ा हां ते ठीक एह् जेह्ड़ा रेट मिकी मतलब मेरा रेट साड्ढे तिन सौ ऐ नी हां ते बाकी आह्लें अगर तुसें जादा लाना होगा ते उ'नेंगी तुस जादा लाई ओड़ेयो ओह्दी कोई गल्ल नी ऐ हां उनेंई दिक्खी लैओ नी फ्ही अपने स्हाब कताब क्योंकि तुसें बी घाटा नी पेदा लोड़दा ते असें बी घाटा नी पेदा लोड़दा कन्नै हैनी हा ते होर दस पंदरां दिन बलगी लैं उनेंगी सनाई ओड़ां दस पंदरां दिन बलगी लैओ तुस अच्छा अच्छा ते केह् इस सी बी मतलब मखीर गी थोह्ड़ी कोई मिलावट मिलूवट नी करेओ पैह्ले थोह्ड़ी मिलावट ही ओह्दे बिच्च पैंह्ले तुसें खंड घोह्ली अच्छा अच्छा इस बार बंदे पर पराने आई गे बंदे हां पैह्लें महा पैह्लें मिलावट ही ना बड़ी काम्प्लैन आई ही मखीरै दी इत्थै तां महां सनाई ओड़ना तुसेंगी अच्छा नेईं ना लगदा अच्छा नेईं ना लगदा एह् यरो आ आ हां साढ़ा बी कम्म बंद होई जाना थुआढ़ा बी कम्म बंद होई जाह्ग केह् फायदा इ'यां फिरी स्हेई ऐ होर ठीक ठाक चलो ठीक ऐ मैं तुसें फ्ही बाद बेल्लै फोन करना उनेंगी पुच्छियै मैं ठीक ठीक ठीक